मां हिकु नई ड्रॉइंग ठाहिण महिल असां पूरे तरीक़े जे बारे में ॿुधाईंदासीं कि किथां उहा शइ स्टाट थींदी किथे उहा शइ ख़तमु थींदी कॾहिं कॾहिं कोई अहिड़ी ड्रॉइंग हूंदी आहे कि तव्हांखे पैंसिल या पैन जी नोक बि न उठायनि ईंदी आहे त बिल्कुलु असां ॿुधाईंदासीं और हा मां बिल्कुलु ॾिसंदी आहे ऑनलाइन कि ऐं ड्रॉइंग इहे कीअं ठहंदी मां हाल में ई ॿारनि खे ड्रॉइंग सेखारी हुई ॿ ट खणी करे मां हुननि खे खरगोश सेखारियो हुओ कि जॾहिं तव्हां डबल टू लिखंदव त हुन सां पूरो हिकु खरगोश कीअं ठाहिबो आहे और ॾाढे उहो सुठे रूप सां ॾाढे आसान रूप सां ॿारनि ने ठातनि और ॾाढे उनी जो रिज़ल्ट ॾाढो पॉज़िटीवली और प्रशंसनीय आहे